हमारे क्षेत्र में तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा आलू ही उगाना पसंद करते हैं आलू उगाने के लिए हमें अस अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती हैं जिस पर हम लोग उगाते हैं आलू अच्छी उर्वरक उर्वरक शक्ति बनी रहे जिस खेत की उसी में आलू उगता है आलू उगाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उ अच्छी रेट से उसे हम आगे जब बो देते हैं तो अच्छी रेट से उसे उग जाता है तो अच्छी रेट से हम क्रय विक्रय उसका कर लेते हैं इसलिए आलू उगाना ही पसंद करते हैं अक्सर हमारे गाँव के लोग तो इस समय आलू की ही बुआई अक्सर अधिक किए हैं इसलिए आलू का उगना अतिआवश्यक होता है इसलिए किसान लोग उसे उगाना ज़रूरी चाहते हैं उनकी